हमरा काज केनाई आऒर पढाई पसन्द अछि हम पढ़ैमे हमर जियोग्रफी ऑनर्स अछि जे की हम पढ़ै छी आओर हमर हिस्ट्री होमेसाइन्स सब्सिडी अछि आओर हिंदी मैथिलि हमसेहो सब्जेक्ट रखने छी एहिमे हमरा इसकुल तऽ हमर दूर अछि तैयो हम अपन घर पर गेस पेपर सभ सँ आ किताब सँ पढ़ै छी आओर हमरा पास जे आओर टाइम बचैया ताहिमे हम मिथिला पेंटिंग आओर हम सिलाई कटाई करै छी पेंटिंग मे हमरा पहीने किछु नहि अबै छलए जेकी हमरा गाॅंवक एगो लेडी छथिन से हमरा सभक सीखेने छथि आओर आसपास कतौ नहि छलै वएह टा एगो सीखबै छथिन आओर हमरा ओ सीखेलथि आओर हम ओहिमे काम करै छी आओर हमरा जे सिलाइ अबै छलए सेहोमे हमरा ओ बहुत जादा मदद कयने छथि जे आगे हम बढ़लहुँ हमरा पहीले कीछे कीछे अबै छल जेकी आब हमरा बहुत किछु आबैया आब हम ओहिमे कामो करै छी मिथिलो पेंटिंग मे काम करै छी आ सिलाइयो करै छी आओर हम एहिके कारण दूर दूर तक जाइ छी एकर ऑफिस सबमे जाइत छी आओर इएह सभ काम करै छी हम आओर हम पढ़ाइयो करै छी ओना तऽ अखन हम बी ए पार्ट टू मे छी जब हमर क्लियर हैत तेकर बाद हम इएह सभ काम करब आओर हमरा नीक लागैया ई सभ काम करैम चूँकि हमरा पढाइमे कनी कम मोन लागैया ताहि दुआरे हम पेंटिंग आओर सिलाइ सभ काम करै छी सिलइमे हमरा बहुत किछु आबैया जेनाकी भऽ गेल सूट सलवार दुपट्टा लहंगा आओर बहुत किछु होइ छै शर्ट पेंट बच्चाक ड्रेस सेहो सभ हम बना लै छी पेंटिंगोमे बहुत किछु कऽ लै छी जेनाकी भेल पोस्टर बना लै छी सूट बना लै छी दुपट्टा पर पेंटिंग कऽ लै छी आओर बहुत किछु जे नबका नबका आयल अछि से सभ पर करै छी हालेमे हमसभ हमसभ कप पर नया नया केएने छी जेकी हमरा करयमे बहुत नीक लागल आर ओकरा लयो लए लोकसभ आयल आबैयऽ